अ हेल्ल' बुंदों सार बुंदो खोनादों दे ओं

आच्चा आच्चा निस्च'य निस्च'य हागोन हागोन आच्चा बिदिबा खोनासं बिदिबा खोनासं नोंथां हो आच्चा गिबियावनो जोङो इन्दि सि दिहुननायनि सिगां जोङो मोनसे रोखोमनि एम्फौखौ जों फिसिनांगोन जाय एम्फौखौ बुङो बर'नि बिदिनो इन्दि एम्फौ होननानै बुंनाय जायो आरोखि इन्दि एम्फौ माने बे एन्दि बिलाइ जाग्रा एम्फौ आरो बेयो गिबियावनो जोङो बेखौ सिखिरिनिफ्राय जोङो बिदै दिहुनग्रोनांगोन बिदैनिफ्राय जों बेखौ लासैनो इन्दि बिलाइ एबा माबा माबि बिलाइ होनानै जोङो बेखौ फेदेरै फेदेरै फेदेरनानै जेब्लासिम बे देरगोन अब्लासिम बेयो अलरेदि गिदिर जानानै गोमोन जागोन मोनगोन आरो बे एम्फौआहाय मोनोब्ला बेखौ जोङो माबा बिदिनो बिलाइफोर होनानै जेरै थालिर बिलाइ खान्थाल बिलाइ बेफोराव जोङो बेखौ बाहोनानै फिथोब थोबहोगोन आरोखि फिथोबनिफ्राय जोङो फिथोबखौ उनावहाय मोनसे समनि गेजेराव फिथोबखौ जोङो बिलाइनिफ्राय खानानै बेखौ जों जमा दोनगोन जमा दोननानै जोङो बेखौ ओरैबायदि खालामनो हायो एम्फौखौ जोङो फिथोब सिङाव रानथाब होनोबो हायो आरो एम्फौखौ जोङो फिथोबनिफ्राय जिरनानैबो जों दिहुननोबो हायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ मेसिनाव लांनानै फिथोबखौ जों मेसिनाव लानानै जों खुन्दुं दिरुं महरै खुन्दुंनिफ्राय जोङो सिखौ दिहुनहैनो हायो आरोखि

आच्चा इन्दि एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय खुन्दुं खलायाथ' बे बिराद मोजां बेयो बिनिख्रुइ फ्राय साबसिन होननानै सानब्लाथ' गैला जेबो बे इन्दि एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय खुन्दुङानो मानो बयनिख्रुइ साबसिन आरोखि बेनि सिया ओरैबायदि मोजां कुवालिटि जायो माने रोजा जायो सिया एसे स्मुथ जायो आरोखि गोदो गोदायथ' इन्दि एम्फौनिफ्राय मानसिफोरा गावनि आखाइजोंबो खुन्दुं थुनो खुन्दुं दिहुनोमोन बे साबसिन सि जायो बे लास्टिंबो जासिनो ओमफ्राय बे फिथोबखौनो मेसिननि दारैबो आथिखालावहाय खुन्दुं दिहुनो खिन्तु बे मेसिन दारै जिखिनिखि खुन्दुं दिहुननानै दानाय सि बे सियाथ' मोजां कुवालिटि जाया जास्त बे लाइटजोंल' जायो आरोखि लायटल' जायो बेयो गोब्बा जायो आरोखि बे सिया गोबा जायो आरो बे आखाइजों जेनोखि खुन्दुं दिहुननानै सि दानाय बे रोजा जायो आरो बे बहुद गोबाव लास्टिंबो जायो आरोखि दा बेनि कुवालिटिया साबसिन अके अके थेंक इउ थेंक इउ अके थेंक इउ दे